मैंने हाल ही में एक हेयर ऑइल जो है वो मैं ओनियन ऑइल युस कर रही हूँ वि एल सी सी कंपनी का वो ऑइल बहुत ही अच्छा है उसमें रिज़ल्ट बता रखा है मतलब उसमें रखा था कि चार हफ्तों के बाद ही आपके बालों में हेयर ग्रोथ अच्छा करेगा आपके बालों का आपके बालों को स्मूद करेगा हेयर फॉल को रोकेगा और वाकई में उस प्रोडक्ट ने मुझे दो बार लगाने के बाद तीसरी बार से मैं मुझे रिजल्ट मिल गया था बहुत ही अच्छा हेयर ऑइल है वो और मैं खुद रेकमेंड करूंगी कि आप लोग भी वो यूस करें बहुत ही अच्छा पाज़िटिव रीस्पान्स दिया है बहुत कम समय में मेरे बालों का हेयर फॉल उन्होंने रोक दिया एक दाम रिसबल रेट का ऑइल है और दो सौ ढाई सौ रुपये में काफ़ी अच्छी मात्र में हमको ऑइल मिल जाता है तो मेरे हिसाब से मुझे बहुत ही अच्छा पाज़िटिव रिज़ल्ट मिला है